مذہبی تہواروں میں جو کھانے پینے کی اشیا جو ہماری وابستہ ہیں جو اکثر کھائی جاتی ہیں وہ ہیں ہمارے یہاں عید کے موقعے پر ہمیشہ شیر بنائی جاتی ہے اور طرح طرح کی مغلئی کزن بنائی جاتی ہے جیسے جس میں ہوتا ہے قورمہ بریانی نہاری یہ سب چیزیں ہمارے یہاں تہوار کے دن بنائی جاتی ہیں